जानाय लोंनायनि ना गाननाय जोमनायनि जानाय जानाय लोंनायनिखौ खिथानसै आं बर'फोरा अनला ओंख्रिखौ फोसआवनो माइरंखौ सोमनानै लागोरो सोमखांनायनि उनाव दै दैखौ फसरखांनायनि उनाव उवालाव देयो उवालाव देखांनायनि उनाव बेखौ खनसे गामलाफ्राव खुर'ननानै लायो खुर'न खांनायनि उनाव मोन बेदरफोरजों सङोबा बेदरफोरखौ एवगोरबाय एवखांनायनि उनाव दै होनानै फुदुंनानै अनलाखौ होसनबाय ओमफ्राय खार खारै होबाय ओमफ्राय नार्जि ओंख्रिखौबो बेबायदिनो सङो नार्जि ओंख्रिजों नार्जिजों खारैजों फोसआवनो रुग्रोनागौ रुखांनायनि उनाव साग्लि नांगौ साखांनायनि उनाव बेदरफोरजों सङोबा बेदरखौ थावाव एवनायनि उनाव नार्जिखौ होनांगौ ओमफाय गाननाय जोमनायाबो गाननाय जोमनायाबो बेबायदिनो नों मा आगरखौ बांसिन मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो बेफोरखौ ओमफाय बां सि दानाय लुनायाव गोबां सालखुन्था नांगौ रासो नांगौ मुस्रा नांगौ सोरखि नांगौ गरखा नांगौ गनसि नांगौ बेफोरजोंसो जि दानो हायो ओमफ्राय सि दानायाबो गोरलै नङा माल माथा गासैबो नांजोबगौ औ आङो बारा दाया दायाबाबो आङो थाफायो नायफायो आगर आगरफोरखौलाय एसे एसे मोनथियो आं मिथिनायखौनो खिथा हरबाय आरो आं दे होमबालाय जाबायदा